जॾहिं मां नंढी हुअसि त मां ॿाराणियूं ड्रॉइंग जूं किताबुनि मां चित्र ॾिसी ॾाढी ख़ुशि थींदी हुअसि पोइ मां पंहिंजनि साहेड़ियुनि ऐं पंहिंजी आर्ट टीचर जी ड्रॉइंग ॾिठी मूंखे बि मन में ड्रॉइंग करण जी रुचि जागृत थी वई ऐं धीरे धीरे मां बि ड्रॉइंग ऐं पेंटिंग में रुचि वठणु लॻसि मूंखे पेंसिल स्केचिंग ऐं ऑयल पेंटिंग शैली वक़्त सां वधंदी वई